دلّی میں سب سے مشہور شخصیت میں جن کا نام آتا ہے اُن میں سے خزان سنگھ جو ہے جو سوئمنگ کرتے ہیں اور اُن کی سوئمنگ کو دیکھ کر کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اُنہوں نے سوئمنگ فیلڈ میں اپنی اپنی جگہ بنائی ہے اور اُس سے بھی ایک اُوپر جایا جائے جو انڈیا اور پورے ورلڈ میں مشہور ہیں اُن کا نام ہر کوئی جانتا ہے وراٹ کوہلی جو کرکٹ میں ہیں اور اُن کی کرکٹ کی پاری اور کھیل اور اُن کے کھیلنے کا طریقہ کو دیکھ کے سب لوگ متأثر ہوتے ہیں اور اُسی کے ساتھ ساتھ وراٹ کوہلی کو دیکھنے بھی کافی لوگ آتے ہیں ابھی اُن کے نام پر کافی رکارڈس بھی ہیں جنہوں کو اُنہوں نے کمپلیٹ کرا ہے